जय झूलेलाल मां अजमेर राजस्थान में रहंदी आहियां ऐं मुंहिंजे आसे पासे में अजमेर खां सभिनि खां वेझो पुष्कर आहे पुष्कर मुंहिंजो घर परिवार मुंहिंजा ॿार हमेशह वञणु पसंदि कंदा आहिनि पुष्कर में अॼुकल्ह घणा ई सुठा रिज़ार्ट होटलूं खुली वई आहिनि रिज़ार्ट बि अहिड़ा जंहिंमें स्विमिंग पूल ॾिनल आहिनि आराम सां हुते हिकु राति रही ऐं कैंप फायर थींदा आहिनि राजस्थानी डांस थींदा आहिनि ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं मेन पुष्कर जेको आहे उहो पुष्कर झील जेको आहे पूरी पृथ्वी माता में पृथ्वी माता ते राजस्थान जी जेका पुष्कर सरोवर आहे इहो भॻवान स्वरुप आहे हिते ब्रह्मा जी जो मंदरु आहे जेको पूरे विश्व में हिकिड़ो ई मंदरु आहे ब्रह्मा जी जो मंदरु ऐं जेको पुष्कर सरोवर आहे इते ॿावंजाहु घाट आहिनि टोटल ऐं पंज सौ खां वधीक मंदर आहिनि इहे झील जे किनारे ते ई ठहियल आहिनि